हमर शहर सुपौलमे प्रथम हम शुरू करब जे एकटा पब्लिक लाइब्रेरी यऽ ओतऽ जाके लोग सब अपन पढ़ि सकैए पोथी पढ़ि सकैए साथमे हमर सुखपुर गाममे सेहो हाइ इसकुल छै जतऽ बढिआँ पुस्तकालयके छै अवसर तऽ लोग ओतैयो जाकऽ किताब लऽ सकैए साथमे किताब इशूओ करवा सकैए घरपर जाकऽ पढ़ि सकैए हमरा खास कए कऽ हम दुनू तरहके गद्य आओर पद्य हमरा दुनू पसन्दया चाहे मतलब कहानियो हमरा नीक लगैए कविता सेहो नीक लागैए कहानीमे हमरा मैथिली साहित्यमे हरिमोहन झाकेँ लिखल कन्यादान किताब बहुत पसन्द आयल रहै कन्यादान एतेक प्रमुख आब एहिसँ एतेसँ विचार कए सकैत छी जे कन्यादान अथि नॉवेलपर एकटा पुस्तकपर फिल्म से बनल छै आओर जे खूब बढ़िआँ प्रदर्शन करलकै साथमे आोर भी हम हिन्दीके भी अपन किताब पढ़ै छी जेना प्रेमचन्दके हमरा लिखल बहुत नीक लागैए गोदान छै आओर भी एहन आओर छै साथमे हमरा सुमित्रा नन्दन पन्त फणीश्वर नाथ रेणु के लिखल कविता भी बहुत पसन्द अछि